पारंपरिक डांस करण महिल हर डांस जे मुताबिक़ु हीउ वेश पाइजंदा आहिनि जीअं भागंड़ा करण महिल मर्द लुंगी कुर्ती सदरी पग पाईंदा आहिनि त जाइफ़ूं पटियाला सलवार कुर्तो रओ ऐं गॾु पाईंदियूं आहिनि राजस्थानी घूमर करण महिल कारो घाघरो चोली ऐं चुनरी पाईंदियूं आहिनि मर्द धोती कुर्तो पगड़ी पाईंदा आहिनि तीअं सिंधी मर्द छेॼ करण महिल अछो पजामो कुर्तो अजरक टोपी बोछण सां गॾु मुंडियूं गले में मोतियुनि जी माला त जाइफ़ूं रंग बिरंगा कपिड़ा सुठा कुर्तो रओ नक में बुलो मुंडियूं कंगण वग़ैरह पाईंदियूं आहिनि